तुमी आशा उलयता हां ओके सॉरी श्रध्दा म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान तुमचो नंबर दिल्लो सो हांव म्हाराष्ट्रान रावतां सो म्हाका गोव्यान भोंवपा येवपा जाय आसलें सो तुमी म्हाका मातशें इनफोर्मेशन सांगूंक शकता खंय खंय भोंवपा जाय ती हय आतां चड खंय म्हटल्यार एट्रॅक्टेड प्लेसीस आहा नॉर्थ गोवान आहा काय सावथ गोवान आहा सावथ गोवान म्हटल्यार चड बिचीस कसिनोज आहा किदें अशें टेंपल्स आनी आहा ओके म्हाका एक्चुली सावथ गोवन इंट्रस्टेड आसलो भोंवपा सो सो तुमी म्हाका डिटेल सांगू शकता खंयचे खंयची प्लेसीस आहा ती ओके ओके इफ आमी थंय ट्रेवलींग करपा सोदता जाल्यार कशें आमचें म्हटल्यार कशें जातलें ट्रेवलींग बी करपा ओके आमी कार रँट करूं शकता ओके कितले म्हळ्यार बजट कितलो आसपाक जाय टोटल असो ओके पावतले न्हू टेन थावजंड बी ओके आणी थंय रूम्स चीप आहा काय म्हटल्यार लग्ज्यूरीयस बी आहा

म्हळ्यार विलास आनी म्हाका अवेलेबल मेळटलें सावथ गोवा ओके ओके हांव तुमकां सांगतां कॉल करून कशें किदें तें थँक्यू ओके